दिक्खो जी अगर में जि'यां तु'सेंगी चाही दी गल्ल करना चांह् चाही कन्नै हर इन्डिया दा हर इक बन्दा प्यार करदा ऐ होर अगर इ'यां प्यार करदा ऐ लेकिन अस घर दी गल्ल करचै न घर बिच्च अस चाह् कियां बनांदे किश निम्बू चाह् बनांदे किश कावा चाह् बनांदे किश मिट्ठी चाह् बी बनांदे होर इ'यां गै अलग अलग तरीके दियां चाए बनांदे न होर अच्छी अच्छी बड़ी गै अच्छी तरीके कन्नै बनांदे न जरूरी नि ऐ कि निम्बू चाए बनानी जां कावा चाह् बनानी अच्छी नी होंदी ऐ अच्छी ते होंदी ऐ अपनी अपनी पसन्द होंदी आपै अपनी पसंद होने दे कारण जनेही मर्जी बन्दा चाहे उ'नेंईं बनांदा ऐ